हँ कहलहुँ जे अहाँसँ जे ओ झाइल जे लेलहुँ रहय ओकर तवा सब टुटि गेलै हइ ओकरा हटेबय ओकरा बदलबय नहि तखन तऽ समस्या छै आब देखियौ जे ओतबे पैसामे दोसर तऽ लेल नहि तवासँ अहाँ बढ़िआँ काम करैत रहय अहाँके तवा पता ने कोन कम्पनीके अनलियै नहि अनलियै कामे नहि कए रहल छै हुँ हुँ हुँ हुँ ओ क्रैक कए गेलय हे टुटि गेलय हइ ओ ओ जे हँ ओ नहि हँअऽ हँ तऽ ओ तऽ गारन्टी पीरियडमे छेबे नहि करय एखन पुर्ची देखियो ने अपने हँ गारन्टी पीरियडमे यऽ एक महीना बचल छै ओकर गारन्टी पीरियड खतम होइमे हँ ओइमे हँ तऽ तैं ओकरा बदलने तऽ आवश्यक यऽ नहि बदलबय तऽ समस्या हेतय ककरा हम कहबइ अइ लेल हँ हँअऽ जी जी जी ओकरामे जे छै वएह छै ओकर तवा तवा टुटि गेलय हइ ओ झाइलके जे पोजिशन जे छै से सही सही नहि काम कए रहल छै इएह सब परेशानी छै हमरा तऽ होइए जे पूरा सेट हँअऽ हँ हँ हँ अच्छा भए हुँ हुँ असल छै जे ओ झाइल अननाय तऽ पूरा ट्रैक्टरे आनऽ पड़तइ हमरा तऽ हजार टाका ओनाहियो पड़ि जेतय खरचा यो आब देखियो ट्रे ट्रे तेल ओइमे पाँच सओ पाँच हजार टकाके तऽ तेले लागि जेतय ड्राइवरोके लागतइ ओ भयङ्कर भए गेलय तऽ नहि हुँ मिस्त्री भेज देतियइ इंजनेके भेज देतियइ तऽ तवा ठीक ठाक भए जेतियइ ओेते समस्या भए जेतय नहि अन्दाज करय छियै बहुत महग पड़ि जेतय हमरा हमरा तऽ ई बहुत महँगा पड़ि जेतय ई तऽ गड़बड़ छै मिस्त्रीके भेज नहि सकय छियै

हुँ हुँ

हुँ हुँ हँ देखियो ने समस्या छै आश्चर्ज लगइए जे एना भेलय किएक आखिर आब ओकर जे हँअऽ हँ हँ हँ ओकर जे छै ने ओ जे रहय तवा हमरा लगइए जे ओ गड़बड़ देने छलै या पहिनेसँ ओ किछु गड़बड़ रहय जइ कारणसँ ओ तवा टुटलइ हइ अच्छा आब ओना विचारमे छी जँ ई तवा बदलबय तब हम फेर हम दोसरो सामान लअ ली ठीक छै अहीँके दोकानसँ लेबय तऽ ठीक छै राखू अबय छी